اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف سُتھرا رکھنے لے لیے ہم یہ اقدامات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی صاف صفائی خود کرتے ہیں اُس کے بعد اپنے گھر کے باہر کی صاف صفائی کرتے ہیں جھاڑو لگاتے ہیں اور کوڑے کو ایک جگہ اِکٹّھہ کرتے ہیں اور صبح کے وقت جب گاڑی آتی ہے کوڑے والی تو کوڑے کو کوڑے اُس گاڑی میں ڈالتے ہیں اور اپنے تمام محلّے کے لوگوں کو صفائی ستھرائی رکھنے کے لیے بیدار کرتے ہیں اُن سے کہتے ہیں کہ کوڑا اِدھر اُدھر نہ پھینکیں بلکہ اپنے گھر میں ایک ڈسٹ بِن رکھیں اُس کے اندر کوڑا ڈالیں تا کہ کوڑا اِدھر اُدھر نہ پھیلے اور اپنے نالیوں میں کوڑا نہ پھینکیں جس سے کہ گندگی پھیلے گی پانی رُکے گا مچّھر پیدا ہوں گے بیماریاں پھیلیں گی تو یہ سب اقدامات ہم اپنے محلّے اور گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف سُتھرا رکھنے کے لیے کرتے ہیں